आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय खेलानि मुङानो जाहैदों टाइकान्ड' टाइकान्ड'आव बिदिनो सानै मानसि गावजों गाव माबायो बिदिनो फाइटिं खालामो बे फाइटिं खालामनायजोनो सासे रेफारि थायो ओमफ्राय बे जाय फाइटिं खालामगोन बिसोर सानैबो सेफगार्ड गानखायो आरोखि आथिङावबो आखायावबो खर'आवबाबो ओरै उदैआवबाबो गानो ओमफाय सासे रेफारि थायो ओमफ्राय बेनि उनाव बे साइड साइड साब्रै मानसि थायो बेयाव बिसोर पइन्टखौ कालेक्ट खालामो ओमफ्राय बिनि उनाव टाइमिङा टु मिनिटसनि जायो ओमफ्राय गेजेराव ब्रेक थायो थार्टि सेकेन्डनि थाखाय ओमफाय बिनि उनाव ब्रेक जोबखांनायनि उनाव माबा बिदिनो फाइटिङा स्टार्ट जाफिनो